हैलो अंजी इस बेल्लै ढोड्डा चला दा ढोड्डा साग कढ़ी अलग वैरायटियां न साग सरसों दा साग ऐ कड़म दा साग ऐ आं आं ढोड्डे दी ब्हार चला दी इस बेल्लै पीले बी बनदे चिट्टे बी बनदे तुसें केह्ड़े पसंद न दोऐ ढोड्डे शैल होंदे पीला बी ते चिट्टा बी शैल होंदा ते गर्मियें च जादै चौल बनदे ते ढोड्डा दा ओह् बनदा ते ओह् पसंद ऐ ओह् बनदा नी ओह् गर्मी जादै चलदे चौलें दा ढोड्डा कन्नै चिट्टी मक्कें दा आटा बी ठंडा होंदा ओह् बड़े सोआदलै बनांदे देहीं पाइयै देहीं दा बड़ा सोआद होंदा आं झोटियै दे दुद्धै दी खीर बड़ी सोआदली होंदी ऐ शैल घरै दियां रक्खी दियां होन झोटियां ते शैल उनेंगी चोइयै शैल बनदी उंदे दुद्धै दी खीर आं तुस औने आह्ली गल्ल करो अं'ऊ रक्खनी आं इंया बनाइयै एडवांस